नमस्ते बोलिए क्या चाहिए आपको गहने में क्या लेना है आपको अच्छा कित इस टाइम सत्तर हज़ार चल रहा भरी बारह ग्राम का सत्तर हज़ार हाँ नहीं अभी तो दस ग्राम का सत्तर हज़ार हो गया है हाँ सब मिलेगा हमारे वहाँ आपको हॉलमार्क सब कुछ बढ़िया से मिलेगा

हाँ हाँ क्वालिटी वालिटी सब बढ़िया है हाँ खुला रहेगा सुबह दस बजे खुलता है फिर शाम को वही दस बजे के लगभग बंद होता है रात को कोई बात नहीं कल ही आइए हाँ तो लीजिए ना कोई दिक़्क़त नहीं है रिंग आपको बढ़िया से बढ़िया हमारे वहाँ मिल जाएगा और कुछ लेना है तो वह भी मिल जाएगा कोई बात नहीं है आइए आज आइए कल आइए जब आपका मन करे आज ही हमारे यहाँ सब अवलेबल है आपको सब मिलेगा हाँ हाँ डायमंड की रिंग डायमंड से सब मिलता है आपको जो जो चाहिए आपको सब मिल जाएगा कब आ रही हैं आप आज आएँगी कि कल आएँगी कोई बात नहीं है कल ही आ जाइए कल ही आकर देख लीजिए हमारे यहाँ सब कुछ मिलेगा सब कुछ है चाँदी का सोने का नेकलेस डायमंड का सब कुछ मिलेगा जो आपको पसंद है वह ले लीजिएगा कितने की अंगूठी आपको लेना है कितना हाँ तो एक घर भर का तो वही दस ग्राम आपका पड़ जाएगा सत्तर हज़ार बकिया जो मेकिंग चार्ज होता है वह लेंगे आप से तीन हज़ार के लगभग मेकिंग चार्ज लग जाएगा तो आपका टोटल सत्तर प्लस तीन और तिहत्तर हज़ार पड़ जाएगा

कोई बात नहीं वह भी हो जाएगा क्या बदलवाना है आपको